हमारे क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो लोग जो यूज करते हैं जैसे गोबर का उपला बनाना और इसके अलावा लोहे का सामान का उपकरण बनाना हथौड़ी हो गया खुर्पी हो गया हासु हो गया कुदाल हो गया और जो जेनरली जो आज लोग के हम लोग के मार्केट में जो हम लोग के तरफ़ जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है अगरबत्ती का बिजनेस लोग जो हैं इसको जो है अपने घर पे भी तैयार करके और अपना एक व्यावसयिक तौर पे उसको बनाना शुरू कर दिएँ हैं जिसमें कि कच्चे रॉ मैटेरियल को लाकर के वो उसका बनाते हैं उसमें इत्र का छिड़काव करके उसको बेचना शुरू कर जिससे कि वो एक अच्छे एक कम पैसे का लगाकर के उसमें एक अच्छा मुनाफ़ा कमाए जा रहे हैं और इसके अलावा लोग जो हम लोग का जो प्राकृतिक संसाधन तो एक तो मैंने आपको बता हीं दिया है कि जो कि गोबर का उपला बना करके उसको जो मार्केट में बेचना है ये करना है उसको नेट पे भी डाल करके जो जेनरली जो लोग मोबाइल चलाना या फेसबुक या सोसल नेटवर्क मीडिया का यूज कर रहे हैं उसपे उसको डाल करके उसका बेचना शुरू कर रे हैं और जो कि एक व्यकसाय गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है इसके अलावा जो लोग हैं जैसे कि आप जो अग्रीकल्चर करते हैं वो फल फूल सब्ज़ी इस सबका अपना उगा करके अपने पौधे को उगा करके उसको जो है अपना व्यावसायिक गतिविधियों को एक नया बढ़ावा देने का जो और उससे क्या होता है कि वो लोगों को यहाँ पे रोज़गार भी मिल जाता है जिसके का जिससे वो अपने एक दैनिक जीवन एक अच्छे तरीके से जिया जा सकता है मेनली यहाँ पे माना जाए हम लोग के तरफ़ तो ये दो चीज़ की गतिविधि जो है वो ज़्यादा है एक जो जष्ट को हम लोग हिंग्लिस में बोले थे एक वेल्डिंग दुकान जिसको में गेट ग्रिल इसपे बनाया जा सकता है और इससे जो महत्वपूर्ण बातें इसपे ध्यान दे रहें हैं लोग जैसे कि जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ अगरबत्ती का बिजनेस ये बिज़नेस जो है आपको लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा बेशुमार हो रहा है जिसके लिए सरकार भी है प्रोत्साहन कर रही है छोटे मोटे रोज़गार खोलने के लिए और ये भी बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ के बारे में चल रहा है